दिखो जी तुंदै कन्नै ड्राईंग दी गल्ल करचै ना इ'यां ते में दसमी तक गै पढ़े दा ओह्दै बिच जेह्की जेह्की में ड्राईंग किती दी ही ते तुसैं गी सच सुनां ते में पढ़ी बी सकदा हुन मेरी उमर बी काफी होई दी खेती बाह्ड़िया दा कम्म करना घर ते जि'यां तुसें गी में एह्दे बारे च दस्सां तां तां में चौथी पंजमी होंदा हा तां पट्टी होंदी ही उस पट्टियै उप्पर मास्टर असें गी ए बी सी करांदा हा ते दूऐ दिन ओह् इ'यै बोलदे हे कि एह्दे पर तुसें जेह्ड़ी ऐ कोई फुल्ल बनाऊड़ना कोई फुल्लै दी तस्वीर बनाऊड़नी उस दे उप्पर अस तस्वीर जेह्की स्कूला दा दित्ती होंदी ही ओह् बनांदे हे दूऐ दिन फ्ही ओह् मास्टरे गी दसनी होंदी बड़ा ठीक लगदा हा कि जे मास्टर जेह्ड़ा ऐ बड़ा खुश बी होंदा हा ते इक बारी सुनां तुसें गी मिगी आखेआ तू इक गणेश दी मूर्ती ओह् बनानी जेह्की पट्टियै उप्पर में ओह्दी बड़ी प्रैक्टिस कीती घर आइयै शैल शैल बनाई फ्ही दूए दिन स्कूल दस्सी मास्टर होर बड़े खुश होए ओह् जेह्ड़ी मेरी पट्टी स्कूल दिवारे च लाऊड़ी ते मिगी उ'नें दूई पट्टी बनाई देऊडी ओह् में बड़ी शैल बनाई दी ही ते ओह् मेरे आस्तै बड़ी खुशी दी गल्ल ही ते मेरे घरै आह्लें आस्तै बी फ्ही अग्गैं बी गल्ल करां ते दसमी तकर पढ़दा रेहा अऊं पर इत्थैं कोई पढ़ाई दा मौका नीं मिलेआ घरें दी हलतां खराब हियां जेह्दी बजह् नै घर बड़ा कम्म होंदा सारियां जिम्मेदारियां घरै दी पेइयां ओह्दी बजह् कन्नै अग्गैं पढी नीं सकेआ लेकिन जेह्ड़ा में शैल करियै सिक्खे दा हा ओह् इ'यै पट्टी गै हियां